हलो नेता जी प्रणाम बोलिए क्या हम भी मतलब समस्तीपुर ज़िले से बोल रहे हैं मेरा नाम पिंकी कुमारी है समस्तीपुर ज़िले से बोल रहे हैं तो बोलें क्या जो क्षेत्र में मतलब जैसे कि लगता है सड़क उड़क मतलब ख़राब है तो इसको क्या उपाय कुछ है जी जी जी जी तो वह सड़क बनवाना था तो बनवा देते तो यह ताकि मतलब समाज की भी सेवा भी हो जाएगा कोई दिक्कत भी नहीं होगा जी कल्यानपुर प्रखंड में है कल्यानपुर प्रखण्ड में जी जी जी जी जी जी कहना है जो कल्यानपुर जो पी एच सी है सरकारी उसमें कुछ और तोड़ा सा मतलब यह वह हो जाता स्वीपर सब ना तो साफ़ सुथरा कुछ कम रहता है तोड़ा ये सब पर ध्यान देते इसी लिए आपको कॉल किए थे जी जी जी जी जी जी

जी जी बोले जो जब कि साफ़ नहीं रहेगा तो और एक तो मतलब बीमारी तो रहवे करेगा और ना से गन्दा और ना बीमार पड़ जाएगा ठीक होने के बजाए इसी लिए आपको मतलब तोड़ा सा यह जी जी हाँ जी जी जी उस पर तोड़ा सा जी ठीक है